आज से दस दिनों पहले मैंने एक लैपटॉप ऑडर किया था जो की मेरे लिए बहुत अच्छा भी निकला और मैंने सोचा नहीं था की ऑनलाइन ऑडर करके मंगवाया हुआ समान इतना अच्छा रहेगा और इसके साथ मेरा अनुभव भी बहुत अच्छा रहा क्योंकि जब मैने इस लैपटॉप को ऑडर किया और इसे चलाया तो यह बहुत अच्छे से काम कर रहा था और इसके सारे फंक्शन और जो जितने सारे सॉफ्टवेयर्स थे वह भी इज़ीली इंस्टॉल हो गए इसको इंस्टॉल करने में ज़्यादा कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई और इसकी बैटरी पिकअप भी बहुत अच्छी चल रही है यह लगभग एक बार चार्ज करने में दो से तीन घंटे चल जाता है और इतनी तो लैपटॉप की बैटरी पिकअप ही होती है तो इस प्रकार से यह मेरे लिए बहुत अच्छा है और इसको ले जाकर यानि लैपटॉप को कहीं पर भी ले जाकर में विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता हूँ इधर उधर ले जा सकता हूँ और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है